ہم مچھلی پکڑ لیتے ہیں ہم کو مچھلی پکڑنے میں بہت اچھا لگتا ہے اور ہم جال بھی پھینکتے ہیں اس میں بہت زیادہ مچھلی پکڑتے ہیں نا تو ہم بازار میں جا کر کے اچھے دام میں جا کر کے بیچ دیتے ہیں تو اس کو بیچنے کے بعد جو روپیہ ہوتا ہے ہم آ جاتے ہیں گھر گھر میں جانبے کرتے ہیں آپ سب کتنا کام رہتا ہے روپیہ کا دوسرے دن بھی جاتے ہیں ایسے ہی کر کام کرتے ہیں اچھا لگتا ہے روز کا کام یہی ہے مچھوا مچھلی مچھلی سب اچھے سے کھاتے ہیں ہم بولتے ہیں سب پانچ چھ کے جی کو لیتے ہیں لیتے ہیں بولتے ہیں ہیں کہ ہم دس کے جی پانچ کے جی دو کے جی اور سب لیں گے زیادہ لے کر کے آنا کل سے ایسے ہم کو بہت اچھا لگتا ہے یہ سن کر کے کہ ہم کو سب بولتے ہیں مچھلی لے کر کے آنے اور مچھلی مچھلی بھی بہت اچھا رہتا ہے تازہ مچھلی اور ہم اسی کو کچھ بھی گھر میں بنواتے ہیں اچھا لگتا ہے مچھلی مچھلی بہت بڑی بڑے بڑے مچھلی کو مارتے ہیں تالاب میں جا کر کے اور اس کو اچھا لگتا ہے سب میرے ہاتھ کا مچھلی مارنے میں مارتے ہیں تو اور بازار میں جا کر کے بیچتے ہیں نا تو سب ہم کو آڈر دیتے ہیں کون چیز تم لے کر کے آؤ آئے گی روہو مچھلی ہم لیں گے